जों खामानि मावनाय टाइमाव बिदिनो सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ खामानि मावनायफोरखौ फसायाखैब्ला जायाखै बिदि होननानै बुंनायाव नांज्लायलायनाय बा बुलायलायनाय जायो आरो ओमफ्राय बेयावनो जोङो हामा बिदि जानाङा मोजां मिलायलायनांगौ खोथाफोरखौ मोजाङै रायज्लायलायनांगौ गाज्रि गाज्रि राव बाहायनो नाङा बुलायलायनो नाङा अनज्लायनानै थानांगौ बिसोरबादि आरो आरो जों सामलायनो हायाब्ला जों बुजायनो हायाब्ला दस्राफोरखौ हेल्प लायो हेल्प खालामो आरो हेल्प बियो आरो जोङो जोङो जोङो सोरबा सासेया सोरबा सासेखौ बुलायलायोब्ला नांज्लायलायोब्ला बादा होयो मिलायनानै थानांगौ गावजोंगाव बेबादि जानो नाङा आरो खामानि मावनायफोराव जानाय जायैया बयहाबो थाखायो बेबायदि होनो आरो आरो जेनेबा नोंनाबो जाया आंनाबो जायाब्ला बेफोरबायदियाव बुलायलायनाया जायो खोथाया मानिलायैयाव गावजोंगावनो नांलाय खमलाया जायो जोंनि गेजेराव आरो जोंनि गामि ओनसोलाव लोंनानै जानानैबो खायफा सुबुंफोरा दावराव दावसिबो जायो खोथाफोरा मिलायलायै जायो नों हागौना आं हागौ बादायलायनाय बेफोरबादिबो जायो आरो आरो